हमारा भारत देश बहुत बड़ा है और यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं उनकी भाषाएँ भी अलग अलग हैं रहन सहन अलग है खान पान भी अलग है पर इतना होते हुए भी हिंदी भाषा को बहुत अधिक लोग जानते हैं क्योंकि वो सरलता से समझ में आ जाती है और सरलता से बोल लेते हैं सभी लोग समझ जाते हैं परंतु यहाँ पे जैसे महाराष्ट्र वाले हैं तो वो मराठी बोलते हैं और हम लोग को मराठी एकदम से नहीं आती है गुरजाती गुजराती भाषा बोलते हैं और तमिल तमिल वाली भाषा बोलते हैं और आन्ध्र वाले आन्ध्र भाषा बोलते हैं केरल केरला भाषा बोलते हैं और बम्बई के लोग बम्बईया भाषा बोलते हैं इतनी भाषा होते हुए भी परंतु हमारे देश में हिंदी मैं एक भारतवासी हूँ और मेरी भाषा हिंदी है मुझे सिर्फ़ हिंदी बोलना अच्छे से आता है और मुझे हिंदी भाषा में सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि हिंदी भाषा को आसानी से समझा जा सकता है और दुनिया भर में बहुत सारे लोग हिंदी भाषा को पसंद करते हैं हिंदी बोलना हमारा गर्व का विषय है और हिंदी भाषा हमारी संस्कृति का भी प्रतीक है और सबसे बड़ी बात ये है कि हिंदी भाषा को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए हमको हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ना आ जाता है हिंदी को हिंदी हम हिंद के देश के हैं हमें हिंदी बोलने में अपने गर्व महसूस होता है और बाकी भाषा तो बहुत हैं जैसे छत्तीसगढ़ी हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं यानी सब अलग अलग प्रांत के होते हुए भी रहन सहन खान पान अलग अलग होते हुए भी हिंदी भाषा को सब भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ माना गया है हिंदी है और हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है भारत है तो भारत के नाम कितने हैं हिंद हम हिंद देश के वासी हैं और हमें हिंदी बोलना बहुत अच्छा लगता है हम गर्व महसूस करते हैं यानी हिंद हिंद देश के वासी हैं और हिंदी ही बोलना हमारा धर्म है और उसके बाद हिंदी भाषा को हम धन्यवाद देते हैं कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे से हिंदी सभी लोग हिंदी बोल लेते हैं और हिंदी बोलके अपने को गर्व महसूस करते हैं